میرے علاقے میں کئی اہم بولیاں اور زبانیں بولی جاتی ہیں جو مقامی ثقافت کی عکاسی کرتی ہیں سب سے زیادہ بولی بولنے والی زبان ہندی ہے جو رابطے کے ذریعے رابطے کا ذریعہ ہے اس کے علاوہ بھوجپوری مگھی اور کا جیسی علاقائی بولیاں بول مقبول ہیں دیہی علاقوں میں لوگ اپنی بولی کو روز مرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں یہ بولیاں گھریلو مقامی بازار اور تہواروں میں سننے کو ملتی ہے تعلیم اور سرکاری کاموں کے لیے ہندی اور انگریزی کا استعمال بڑھ رہا ہے نوجوان اسکول اور کالج میں انگریزی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہی نوجوان کمپیوٹر کاروبار اور نوکری کے لیے نئی زبانیں بھی سیکھتے ہیں کچھ طلبا اردو یا سنسکرت بھی مذہبی یا ادبی دلچسپی کے لیے سیکھتے ہیں آن لائن کورس اور ایپس کے ذریعے زبان سیکھنا آسان ہے لیکن اپنی مادری بولی یا زبان کے ساتھ جذبات کی آبستگی برقرار ہے نوجوان دوستوں یا خاندان کے ساتھ بولی میں بات کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں شادی رسومات اور لوک گیتوں میں مادری زبان کا کردار نمایا ہے کئی لوگ اپنی بولی کو محفوظ رکھنے کے لیے لوک گیت اور کہانیاں سناتے ہیں کچھ نوجوان شاعری تھیئٹر اور یوٹیوب کے ذریعے اپنی زبان کو فروغ دیتے ہیں تام شہری اثرات کی وجہ سے کچھ لوگ مادری زبان بولنے سے جھجکتے ہیں